हैलो गुड़िया ओह् तुंदी कताबें आह्ली दुकान ऐ एह् केह् कताबां रक्खी दियां पढ़ने आह्लियां बी ते जेह्ड़ियां होर रजिस्टर कॉपियां कॉर्बन ते पैंसिला सब किश हैन एह् चाहिदी ही इक्क दौ कताब एह् अकाऊंट्स बुक बी हैन ते इंया करो भी दौ लेज़रां मतलब रजिस्टर टाईप दियां ते दौ कैश बुक ते दौ रसीद बुकां ते दौ निक्के जेह् डाक रजिस्टर ते इक्क दर्जन इक्क पेन ते किन्ने पैसे बने हून मेरा बिल बनायो चलो ठीक ऐ बाद बिच भेजी देओ कताबां